हेलो उबर कल्ह राति मां लाजपत नगर सां रेल्वे स्टेशण वञण लाइ तव्हां जी टैक्सी कई हुई पर तव्हां जो ड्राइवर पंज मिन्ट जो चई करे वीह मिन्ट में आयो मथां गाॾी बि तमामु गंदी हुई गाॾी ॾिसी करे त हीअं पियो लॻे की मां हिन खे रदि करे छॾियां पर मूंखे देरि पेई थिए हिन करे मां टैक्सी में वेही रहियमि पर टैक्सी त अंदिरां बि ओतिरी ई गंदी हुई सीट ख़राबु हुई ऐं मेरी हुई बांस पेई अचे मां ड्राइवर खे चयो त उबतो जवाबु ॾिन ॾिनई हुओ मां हिते चई नथी सघां रस्ते में टैक्सी जो टायर बि पंचर थी वियो उहो अधु कलाकु उते बि ख़राबु थी वियो जीअं तीअं मां स्टेशन त पहुची वियमि पर मूंखे डुकंदे डुकंदे ट्रेन पकिड़ी मां तव्हां खे इयो ई चवंदसि त तव्हां पंहिंजे ड्राइवर जे वहिंवारु ऐं गाॾी जी हालति ते सुधार कयो न त तव्हां जे लाइ ई परेशानी थींदी माण्हू सुठो फीडबैक न ॾींदा